नमस्ते मम्मा मां पियो ॻाल्हायां तव्हां पासपोर्ट रिन्यू कराए लाथा हाणे तव्हांखे मोकलुनि ते वञिणो आहे न न मम्मा मूंखे ईअं लॻे थो त तव्हांखे पासपोट रिन्यू कराइणु खपनि छो त पोइ मोकलुनि शुरू थी वेंदियूं आहिनि पोइ तव्हां ॿाहिरि वञी कोन सघंदासीं ॾिसी वठो मूंखे त न इन मोकलुनि में किथे ॿाहिरि ई वञिणो आहे मां भारत में नथो घुमणु चाहियां तव्हां न हीअं कयो मूंखे न सभिनी जे पासपोर्टनि जी फोटो मोकिले छॾियो त मां ॾिसी वठां हिकु त त कंहिंजे कंहिंजे पासपोट में रिन्यूल कराइण जी ज़रूरत आहे त मूंखे हिकु फोटो त मोकिलियो अछा मूं त पुछो मम्मी तव्हां छा प्लैन कयो आहे पाण किथे वींदासी न मूंखे त ऑस्ट्रेलिया में वञण जो ॾाढो मनु हो मुंहिंजी इछा हुई त असां ऑस्ट्रेलिया में वञूं हिन दफ़े बाक़ी तव्हां जीअं ॿुधाईंदा तीअं करे वठंदासीं अछा मूंखे ही ॻाल्हि ॿुधायो मम्मी पासपोट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट तय करण जे लाइ मूंखे कंहिंखे फोन करिणो पवंदो कहिड़ी अपॉइंटमेंट पक करे वठां पोइ उन वटि वेंदासीं चलो तव्हां मूंखे पतो करे ॿुधाइजो ठीकु आहे चङो रखां थो